हम पढ़ैत रहियै ग्रेजुएशन कम्पलीट केलियै तखन पार्ट वनमे रहियै बहुत मुसीबत के हमरा झेलय लए परलै जब एग्जाम हमर परलय तहन फेर हम जब कॉलेज गेलियै एतौ कागज ओतौ कागज साइन करय लऽ फेर कखनहुँ एडमिट कार्डमे नम्बर नहि चढ़ैत रहय परेशानी रौदा धूप सहि तहिक तबहुँ हम पढ़ाई लिखाईमे मेहनत केलियै जे आइ हम ग्रेजुएशन कम्पलीट बहुत मेहनतसँ केलियै तहन हमर ग्रेजुएशन कम्पलीट कोना भेलै पढ़ाई लिखाईमे बहुत मेहनत लागै छै ओनहूँ नहि पढ़ाई लिखाई भय जाय छै छोट छोट बाल बच्चाक छोड़िक घरसँ जाय परय छै पढय लिखय लऽ सभ जिम्मेवारीक निभाबय लए परै छै मैरिड जिंदगी अनमैरिड जिन्दगीमे फर्क होइ छै हमसभके मैरिड जिंदगी रहै ताहि दुआरे पढ़ाई लिखाईके लिए बहुत परिश्रम करय लऽ परलय पढ़ाई लिखाईमे बहुत मेहनत करय परलय तहन आय डिग्री हासिल केलियै आओर बहुत मेहनतसँ बहुत दिमागसँ पढ़लियै बहुत बातके समझय लए बुझय लए परलै तहन कॉलेज देखलहुँ कोचिंग देखलहुँ घर परिवारक देखलहुँ बाल बच्चाक देखलहुँ आओर पढ़ाई लिखाई करलहुँ बहुत सम्भब नहि छै लेकिन बहुत मेहनत कए कऽ पढ़लियै वनसँ लऽ कऽ यानि की टेंथ तक तेकर बाद इण्टर पार्ट वन पार्ट टू